हय सांगात हय हय आं बरें बरें मोपा एरपोटार येवपाक जाय कितले लो कितले लोक तुमी दोग जाण म्हजी ती हे अर्टिगा मारुतिची हय सॅवॅन सिटर अडेज हजार रुपया टू थावजण फाय हंड्रेड मोपा खंय कलांगूट खंय खूप पयस पडटा तें आतां पॅट्रॉल बी वाडलां सगळेंच हें जालां न्हय

ना तें तांचें तें मागीर तें कितेचें कितें करतात खंय पावयतात तुका मदींच देंव म्हणटात सर्वीस तांची सारकी नासता आमी तुका सारकें दारान पावयतले कालांगूट म्हणजे खंय सांगता तूं जो वाडो खंयचो सांगता आनी भितर अशीर रस्तो सुद्दां आसलो न्हय जाल्यार आमी पावयता आमी तांच्या भशेन तुमकां मदींच आनी आमकां सगळे रूट बी खबर आसा तांचे ते ड्रायवर बी आसता ते भायले सगळे खंयचे खंयचे दुसरे स्टेटींतले बी तांकां कांय रस्ते खबर नासता ते तुमकां भोंवडावन हांगा हाड एका वराचेर जाग्यार दोन तीन वरांनी पावयतले घरा आमी सगळे गोंयकार न्हय आमी जाणा सगळें एक शंबर रुपया बी कमी जायत कित्याक आमची ती सॅवॅन सिटर न्हय ना जाल्यार तूं धाकटी गाडी पळय कोणाची फो सिटर बी ना टू थावजन फाय हंड्रेड म्हणल्यार ते हंड्रेड रुपीज कमी करूं येता टू थावजन फोर हंड दोन हजार दोन हजार चारशे पर्यन दी आं पणजे तुका थंयसर कंटिन्यू करतलो पांच अर्दें वर भितर बी जाल्यार तुका एक तिनशी रुपयात दी म्हाका माई तूं कित्याक पणजे लागीं कालांगुटच्यान ना तूं कंटिन्यू करतलो जाल्यार एक अर्दें वर सुद्दां तुका रावता हांव चार्जीस घाल नासताना ना पूण अर्द्या वरा भितर रेडी जावंक जाय तूं आं ना जाल्यार एक दोन वरां बी काडशीं जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जातले हय अर्द्या वरान पावता कितल्यांक लँडींग तुजें आं मा पावता हांव ओके ब हय हय हो नंबराचेर कॉल कर बरें टू टू सिक्स टू हय हय पूण कनफम न्हय ना जाल्यार म्हाका थंय येवन तूं हें करशी बरें ओके थँक्यू